आदसा आङो जोंनि राव बर' थुनलाइनि बिसइयै आङो फंसे फंनैब्लाबो आङो बुंनो होननानै गोसो जादों जोंनि बर'आ जारिमिननि गेजेरजोंब्लाबो जोङो गोदोनिफ्रायनो जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बर'आ जोङो बे चिन मंग'लिरया हादरनि ओरै सा खोला खन्द'थिं थानाय जोंनिनो हारिनि जायगा जोंनि बर'नि दा जोंना ओजों गवालपारा गवालपारा बारना धुबुरि बिनिफ्राय जोंनि सा सानजा जायगानिनो जों हारिनि मानसि बेहाय जोङो दा जारिमिनाव बुंखानायबायदिब्ला मिथिनायबायदिब्ला जोंबो बेलेग गुबुन हारिनि मानसि नङा जोंहा बर' रावजोंनो सिक्षा सोलोंथाइ गासिबो जों मोननो गोनां होननानै जोङो सरखारनाव अनेख डिमान्ड खालामदों आरो गोजौनि लेभेलफोरनि मानसिफोरजों रायज्लायनानै बायदिसिना माबा मोनसे माबा गेलेनानै केस गेलेनानै माबानानै बर' राव खौ जोङो दिहुननानै लादों नङाब्ला जोङो सिगांआव असमिया रावजों जों सिक्षा सोलोंथाइ खालामनो गोनां जादोंमोन खालामनांदों नाथाय भाग्यनि गुनजों जोंहा गेदेरफोरनि नाजानायजों बर' राव रमान सिक्रिप्ट रमान आन्द्लन खालामदोंमोन थेवब्लाबो रमान सिक्रिप्टखौ मोनाब्लाबो रमान भासा माबाखौ मोनाब्लाबो जों दा सरखारजों देब'नागरि हांखो बेखौ मोन्दों खिन्थु जोङो दा बर' मानसिया जेरावबो दं गवालपारा कामरुप दरं लकिमपुर दक्षिन गवालपार जेरावबो दं जायगा लानानै जायगा भासाफ्रा मिलायलाया जोंनि गवालपारानि रावजों दक्षिन उत्तर गवालपारानिजों दक्षिन गवालपारानि माबाया गोरोबलाया जेरै गवालपाराजों कामरुप जों कामरुपनि माबाफ्रा बाक्सा चिरां बेफोरनि रावा मिलाया आर जोंनि दा नैबे दरं दरं होनोमोन जों गोदो दा उदालगुरि जिल्ला ओरैनो लोगोसे बेव माबाबो हाबबाय बाक्साबो हाबबाय बायदिसिनाबो हाबदेरना दं दा जिल्ला बेलेग बेलेग जाबाय गोदोथ' दरं जिल्लाया जोंनि खैराबारि थु एखेबारे गहपुरमोन दा जोंनि दरंनिजों ओजों कामरुप निजों आं कामरुप बुंफ्राङो बाक्सा चिरां बे गोग्लैदों बिनि भासा जोंनि भासाजों मिलायलाया आरो दरंनिया आदिबासि होननानै बुङोब्ला जोंनाव दङ बेबो एखेबारे आदिबासि जों किसुमाना गवालफारानिफ्राय फैनाय गवालफारानिफ्राय फैनानै दरंआव फैबाय आरो किसुमाना लक्षिमफुर सक्षिमफुर गहपुर बायदिसिना बेफोर जायगायाव दं होमब्लाबो दा भासानि माबायाव एसे एसे सुरफ्रा माबाफ्रा रावफ्रा बेलेग होमब्लाबो जोङो गासिबो जों बर' बर' माहारि जायगा लानानै जायगा एसे रावनि माबाफ्रा बेलेग बेलेग जायो होमब्लाबो जोङो गासिबो एखे बर' आरो बेयाव लोगोसे दङ जोंनि जायगायाव गेजेर गेजेर बर'नि बिथोरावबो ख्रिष्टान बेखौ जों मन्दलिफोर होनो बिसोरबो जोंनि माबानिया आदिबासिबो दं आरो बेंगलनिफ्राय फैनायबो दं बेंगलनिफ्राय फैनाया बोरदोन होनना जों बुङो खिन्थु नैबे जोंनि आदिबासि ख्रिष्टाना जोंनि दरंनिया बायदिसिना बे गवालपारानिफ्राय हाबफानाय सोरबा कामरुपनि कामरुपियाननिफ्राय हाबनाय थिग बेफोरबायदिनो अनेख मिस'लिया जानानै दं आरो आर मा खालामनो बर'आ जोङो गोदोनिफ्रायनो खौसेथिबो गैया बिदिनो आरो सरखारजों माबाजानाय नासयजानाय थगायजानायमोन दा बर्थमान दा नैबे जोंहा बि टि सि जानायनिफ्राय माबा जानायनिफ्राय जों दा माबा एसे सा सुबिदा मोन्दों एसे एनै राहा मोन्दों रेसन बायदिसिना बेफोरखौ मोनजादों आवगायावथ' जोङो रेसनबो मोनामोन दा बेफोरबायदिनो जोङो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों जिउखांलांनानै गथ' गथाइखौ जि एसे हायो फोरोंदोंमोन फोलावदोंमोन फोरोंनानैबो जोङो साख'रि बाख'रिनि फारसे आसा जानाय दासिमबो जोङो साख'रि बाख'रिखौ बेसां पारसेन्ट मोननांगौआव जों बेखिनि मोनाखै खोब खमाव जोङो साख'रि बाख'रि मोननाय दङ दा फरायनायनि खेथ्र'आव दंसै जों नि बर'नावबो मोजांयैनो फोरोंबाय गथ'गथाइखौ खिन्थु साख'रिनि फारसे बहुद खम जासिगोन दां